मां पैसा कमाइण लाइ इलैक्ट्रिक शॉप हलायां थो मुंहिंजी हीअ शॉप ईअं केरियर बनाइण लाइ मूं हीअ फैसलो कयो हो शुरुवात में ही ग्रेजुएशन पूरो करण खां पोइ मूंखे शुरुवात में नौकिरी करणी शुरुवात में चांस शुरुवात में सिखण ला मूं वीट कम्पनी जी जे हिकु हिकु नाले जी कंपनीअ उन में मूं पंज छह साल जो मूंखे जॉब में पूरो महाराष्ट्र हरियाणा मध्य प्रदेश छह सत राज्य जो कमु कंदो होसि पोइ धीरे धीरे मूंखे लॻो के भई हाणे और उमिरि प्रमाणे और टूर कोन्ह करे सघंदुसि छोकी टूरिंग जाम अहिड़ी नथी पियो पे हुन प्रमाणे मां टूरिंग न करे सघां पियो हिनजे कारण मूं हेरो नकी कयो के ऐं हीअ कंपनी मां हीअ वठी करे अने कोई आहिड़ी कंपनी ॻोल्हा के जंहिं जंहिंमे मूंखे टूरिंग ओची करणी पए अने मां सुबुह जो वञी अने राति जो रिटन अची सघां पचो अची सघां पोइ असांखे इहे चएण में आयो के भई असांजे कंपनी जो बॉस जेको आहे पंहिंजो सिंधी जा जयेश कटारिया उन्हनि मूंखे फुल सपॉट कयो हुननि मूंखे हिनी चयो के बेटा तू हिकु कमु कर तू जूनागढ़ में जूनागढ़ में पंहिंजी कंपनी जो हिकु डैपो खोले लाइ हूअ डेपो खोलण लाइ मूंखे सभु प्रोसेस सम्झाई के तू एतिरी एतिरो रोकाण कर एतिरो एतिरो मार्किटिंग कर अने तोखे पूरो न न हिन प्रोडक्ट जो असांखे प्रोडक्ट जो स्विचू एसेसरीस वायर इलैक्ट्रिक जे लति लाइटिंग जी सभु प्रोडक्ट जो मूंखे पंज साल जो नौकिरी जो अनुभव हो एटले मूं ही पसंदि कयो के भई चलो अऊं उनजो डेपो खोला अने हिन ॻाल्हि में मां अॻियां वधा भॻवान मूंखे मौक़ो ॾिनो आहे त इन ॻाल्हि में अॻियां वधा एटले मूं हीअ मौक़ो घुमायो कोन्ह अने तात्कालिक मूं कीअं करे थोरा थोरा पैसा भाउ वटां अने पप्पा वटां अने सभिनि मूं वटि जा शेयरिंग जा सभु गॾु करे अने पैसा इकठा कया अने उनखां पोइ ऐं मूं बिज़नस स्टाट कयो बिज़नस स्टाट करे खे मूंखे अॼु अठ साल थिया आहिनि शुरूआत में मूंखे इलाही प्रोब्लम थी हुई शुरुआत में जूनागढ़ में जूनागढ़ में मार्किटिंग करणो अने जूनागढ़ में जूनागढ़ में पैसनि जो प्रोब्लम ऐं मार्किट जो प्रोब्लम थोरा घणा अ इंटरनल प्रोब्लम इलाही आया हुआ पर धीरे धीरे मुंहिंजो बिज़नस लाल साईं जी दया सां सेट थी वियो अने अॼुकल्ह मुंहिंजे बिज़नस में सुठे मां सुठो मूंखे कमाई मिले थी अने अऊं मुंहिंजे अने मुंहिंजे परिवार जो मुंहिंजे छोकिरनि जो मुंहिंजा मिसिस जो मुंहिंजे मम्मी पप्पा जो सभिनि जो गुजरान अकेले करे रहियो आहियां अने मूंखे गर्व आहे के मूं बिज़नस पसंदि कयो अने हीअ बिज़नस पसंदि करण खां पोइ मूंखे एतिरो गर्व आहे की मूं सभिनि जो ध्यानु रखी सघां थो ऐं हीअ बिज़नस में मूंखे मुंहिंजे थोरो धैर्य हुनखां सुठी सफलता मिली आहे मूंखे हीअ सफलता जो पुठियां मेन कारण लाल साईं अने मुंहिंजे कंपनी जा बॉस जयेश भाई आहिनि हुनजो आहे हुननि मूंखे इलाही सपॉट कयो ॿियो मुंहिंजा व्यापारी आहिनि जेका हेठिया व्यापारी जेका असां नंढा नंढा व्यापारी ठाहिया आहिनि जेके असां माल ॾियूं पिया हूअ बि इलाही असांखे सपॉट कनि था हुनजे कारण हुते पहुचो आहियां असांजो होलसेल जो बिज़नस आहे आहे एले नोमिनल मार्जिन हूंदो आहे पर मार्जिन जे साम्हूं असांखे सुठो टनओवर हूंदो आहे अने टनओवर जे साम्हूं असांखे सुठी प्रगति मिलंदी आहे असां बिज़नस में सुठे मां सुठो अऊं कमाया पियो जेॾीमहिल मूं बिज़नस स्टाट कयो ओॾीमहिल ॿारहं सौ खां पंद्रहं सौ में पाड़ींदो हुअसि अॼु मूंखे अने दुकानु बि मुंहिजी अढाई हज़ार भाड़े में हुई अॼु मुंहिजो घर जो सुठो मकानु अने सुठी दुकानु थी वई हूअ फक़तनि फक़ति हीअ बिज़नस शुरू थिया ई बिज़नस मां मूंखे इलाही सिखणु मिलियो इलाही ॼाणण मिलियो अलॻि अलॻि मार्किट ॼाणण मिलियो शुरूआत में नौकिरी कई हुई मूं ओॾीमहिल मां अलॻि अलॻि राज्य जी भाषा अलॻि अलॻि राज्य जी मार्किट ॼाणियोसि हुनखां पोइ मूं हुते जूनागढ़ में बिज़नस स्टाट कयो बिज़नस स्टाट करण खां पोइ मूंखे सुठो रिस्पॉन्स मिलियो सभिनि भाउरनि मूंखे सुठो अॻिया वधाइण में हेल्प कई मां सभिनि जो इलाही इलाही आभारी आहियां अने मुंहिंजो केरु हीअंर धीरे धीरे अॻियां वधाईंदो रहण रहियां पियो अने भॻवान जी दया सां लाल साईं जी दया सां मुंहिंजो केरु हमेशह एतिरो अॻियां वधंदो अहिड़ी मां लाल साईं खे प्रार्थना करा थो जय झूलेलाल